जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायफोरनि खाबुफोरा मोजाङानो मानो होनोब्ला जों चिरां जिल्ला जेब्ला दावबायो अब्ला जों बासफोरजोंनो थांनानै बेरायनो हायो आरो विंगारफोरजों थांनानैहाय बेरायनानै फैनो हायो मानो होनोब्ला बेबायदि गारिफोरजोंहाय थांनानै बेरायनो थाखायहाय मोजांथार लामानि मोजांथार लामाफोर दङ जों थांनानैहाय बास विंगारफोरजों थांनानै बेरायहैनानैहाय फैफिन्नो हायो मोजांथार लामानि थाखायहाय बेबादिनो जों दावबायनानैहाय जिउखौहाय गाव गावनि जिउखौ हाय माने गोजोन्नाय लाबोनो हायो बेबादिनो बेरायनो हायो बेरायनानै सम समाव बेरायनो हायोब्ला जोंनि देहाफ्राबो थाजिम जायो आरो बेबायदि बेरायनायजों लोगोसे गाव गावनि माने जिउयावहाय गोबांथार माने गोबांथार गियानखौ मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों